मी व्हडलें शिक्षण घेवंक योजना करतय आनी म्हाका टुशनची फी भरपाक जाय म्होणोन म्हाका ई पी ऍफ ओ पोर्टल लॉगीन करूंक जाया लॉगीन केल्या मागीर काडपाच्या म्हटल्यार विड्रॉवल सॅक्शनांत वयपाचां आनी थंय शिक्षण खर्च खातीर पयशे काडपाचो दावो करूंक जायो मी व्ही ए ऍन आनी बँक अकावंट म्हायती दिवंक जाय आनी तेंच्या वांगडा ऍडमिशन पत्र ह्या सगळ्याचो फी रचना अपलोड करूंक जाया ह्यो सगळो प्रॉसॅस ऑनलायन जाता आनी वॅरीफाय जाताच म्हाका म्हाज्या बँकेंत पयशे येतले